मक्काके खेती केलिए बाइल छोटा छोटा होलापर हमसभ कृषि सलाहकारसँ एहि सबके जानकारी लै छिए दवाइ कोन लगतै ओ बताबै छथिन जे ओकर बाइल छोट हइ तऽ कृषि विभागके जरिये हमरासभके दोकानमे लऽ जाएल जाइ हइ लऽ गेलाके बाद वहाँ समस्या पुछै हइ जे मकइमे कोइ दिक्कत हइ तऽ हम बोलै छिए जे मोचा दऽ रहलखिन आओर दाना ओहिमे नहि आ रहलै तऽ दाना नहि अएलाके बाद ओहिमे दवाइ दै छथिन दवाइ देलाके बाद कहै छथिन मशीन द्वारा एकरा छिड़काव कऽ लैलए जे एहिमे पिल्लू लागि गेलै हँ पिल्लू गिरलाके बाद ई आगेके लिए दवाइके पिल्लू मरतै मरलाके बाद साफ हो जेतै साफ हो जेतै तऽ दवाइके जरूरत पड़लापर फेर दवाइ ओहिमे पड़ि सकै कृषि किसान सलाहकारसँ सम्पर्क कएलाके बाद हमसभ ई जानकारी लऽ कऽ कीटनाशक दोकानपर जा कऽ ओहिके जानकरी दै छिअनि जानकारी देलाके बाद हमरासभके दवाइ दै छथिन पेड़के ई दिक्कतके लिए ई दवाइके जरूरत पड़तै एहि दवाइके मशीन द्वारा छिड़काव करिकऽ पेड़के बचाव अहाँसभ करि सकै छी अहाँके दाना भी बाइलके अच्छा होत मकइके